हमें अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है जिसके अनेक माध्यम हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि अखबार रेडियो इत्यादि इसमें सबसे प्राचीन माध्यम अखबार है जो कि हर आयु वर्ग के लोगों के पास आसानी से पहुँच जाता है लोग इसे पढ़ते हैं और हमारी चीज़ों तक पहुँचते हैं लेकिन समय बदलते समय के साथ हमें अपने माध्यमों में भी बदलाव करना चाहिए जैसे कि आजकल मोबाइल फोन सबसे ज़्यादा प्रचलन में है तो हम इसका इस्तेमाल भी अपनी चीज़ों के विज्ञापन के लिए कर सकते हैं जिससे लोग हमारी चीज़ों से अधिक से अधिक जुड़े आजकल हर बार आयु वर्ग के लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं बच्चे हो या बुजुर्ग हर कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है इस तरह से हम अपनी चीज़ें आसानी तक लोगों के तक पहुँचा सकते हैं फिर चाहे हम अपनी चीज़ें फिर चाहे कपड़े हो या घर की चीज़ें हो खाने से जुड़ी हो या कुछ भी यह बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है यह हम घर बैठे बैठे अपने सरलतापूर्वक लोगों तक पहुँचा सकते हैं लोग इसे देखते हैं और हमसे जुड़ने हैं यह आजकल का सबसे प्रचलित तरीका है और इसमें समय भी कम लगता है